औ आंना मोनसे मिजिं दङ पुलिस जानो थाखाय उन्दैनिफ्रायनो जोबोद गोसो आरो जोंनि बिमा बिफा आरो सारमोनाबो आंखौ मोजां मोजां बाथ्रा बुंना आंखौ थुलुंगाखां होगासिनो दङ आरो गोबाव समनिफ्रायनो आङो नाजाबोगासिनो दङ आरो नाजालांबाय थागोन फरायनाय जोबनायनि उनाव आंनि आइ आफा मोनाबो जोबोद दुखु खस्थ'यैब्लाबो आंखौ फेदेरबोदों फोरोंबोदों गावनि बिखानि थैखौ दै खालामनानैबाबो आंखौ फेदेरबोदों आंनि थांखिसिम सहैनो थाखाय